ہاں ہمارے مدرسے میں اسکول میں کھیل کے طور پہ والی بال کرکٹ وغیرہ ہوتی ہے تو میں خود ہی ایک ٹیم کا کیپٹن تھا اور میں نے اپنی ٹیم کو والی بال میں جتایا ہے اور اسی طرح کرکٹ میں کرکٹ میں توخیر ذیادہ نہیں دلچسپی رہی ہاں دیکھتا ضرور ہوں لیکن والی بال میں میں نے اپنی ٹیم کو آگے بڑھایا تھا